हम बी जे पी के समर्थक हैं हमलोग बी जे पी सरकार को मानते हैं जो भी मदद दिए हैं उन्हीं का जानते हैं

गाँव में जो हैं उनके तरफ से हमलोगों को कोई तरह का मदद नहीं मिला है कुछ भी मदद नहीं हो पाया है जैसे मुझे ना राशन कार्ड है ना राशन मिलता है ना इन्दिरा आवास दिलवाए हैं मेरे यहाँ के नेता राज कुमार सिंह हैं उन्होंने नागरिकों के लिए कुछ भी नहीं किया है हमलोगों को कोई समर्थक उनसे नहीं मिला है ऊपर से तो आता है लेकिन नागरिक तक पहुँच नहीं पाता है जो कि पहुँचना चाहिए इसलिए उनसे ऊपर के नेताओं से अनुरोध है कि हमलोगों तक जो भी सरकारी लाभ है वो पहुँचना चाहिए